भारतमे एक प्रसिद्ध नृत्य छै जेकि हमरा आरकेँ काफी पसन्द करै छियै जे कि हमर बिहारमे भी मैथिली सङ्गीत कार्यक्रम होइ छै जेकि बहुत लोक पसन्द करै छै एकरा नृत्यकेँ जे कि हमरा आरकेँ एहिपर बहुत मतलब अच्छा लागै छै देखकेँ आ बहुत चीज तऽ जानकारी नहि छै हमरा आरकेँ लेकिन फिर भी बहुत जे जानकारी छै ओकरा बारेमे हमसभ चर्चा करैत रहै छियै

जे से छै मतलब पुरे भारतमे ई चीजकेँ बहुत नृत्यकेँ बहुत महत्तम छै बहुत बड़ा एकर ये नृत्य होइ छै बहुत सुन्दर से एकर प्रसिद्ध होइ छै कलाकार एकर बहुत मांग छै ओकर बाद मैथिली सङ्गीतकार होइ छै जाहिमे कि एकर बहुत नीकसँ एथी भऽ रहल छै ई लेखन छै बहुत बड़ा मैथिली सङ्गीतकेँ लेल कार्यक्रम होइ छै जेकि एहिमे हमहुँ हमरा आरकेँ जानकारी भी नहि छै अहि चीजकेँ बारेमे जते प्रसिद्ध छै ई और बस अपने हमरा आरकेँ जानकारी छै आगे जे भी होए लेकिन मैथिली नृत्यकेँ बहुत परिस्थिति छै